जिसलै में रुट्टी बनान्नी ते मेरा एह् होंदी कि मेरा ध्यान होंदा इस्सै चीज उपर ध्यान होंदा कि में जैदा अच्छी रुट्टी बनाई सकां बाकियें कोला जानि कि मैगी वैगी बनानी होए कि जि'यां मैगी बनाओ चलो बनाई मैगी प्याज कट्टेआ मैगी पाई तड़का शड़का मारेआ ओह्दे च इक चीज ऐसी पानी पानी ऐ ओह् बलैक साॅस सोया साॅस होई सोया साॅस पानी ओह्दै बाद जेह्ड़ा मसाले दा तड़का होंदा वाह् मतलब लोक सोचदे इन्नी अच्छी रुट्टी बनाई कि'यां इन्नी अच्छी ब मैगी मेरे कोला अच्छी ते कोई बनाई गै निं सकदा इस दुनिया बिच बड़ियां चीजां न जि'यां जेह्ड़ियां छुपाके पाना होंदियां घर आह्ले बोलन कि इन्नी अच्छी मैगी बनी बनी ते बनी कियां इन्नै ऐसा केह् पााया दस्सना गै नेईं ऐ तुसें गी पता ऐ जे अपनी चीज दस्सी ते सारें ई पता लगी जाना मैगी अच्छी लगदी हां मैगी बी अच्छी लगदी होर बाकी बड़ी चीजां जि'यां चाह् होई ओह् बी बनानी ऐ ओह्दे बिच बी ऐसी चीजां पाई दिन्नी कि जेह्दे कन्नै ओह् टेस्टी बनी जां जि'यां सुंढ होई गेई भी ओह् बी इलाची पाओ उसी गड़काओ अच्छी तरह् ओह्दे बाद जीरा बनी गेई ओह् बी खुशबूदार होई जंदी चाह् मै गी दा एह् ऐ कि पैह्लें अगर बॉइल करियै उसी बनागे ते ओह्दे बाद जैदा ओह् अच्छी लगदी ओह्दे बिच जैदा पानी आह्ली बी अच्छी निं लगदी मैगी दूसरी गै ठीक लगदी सुक्की सुक्की दूसरी ते खान निं होंदी वैसे बी होर फुलके बी में अच्छे बनाई लैन्नी गोल गोल हां कदें कदें कदें बड़े शैल नक्शे बनी जंदे ओह् गल्ल लग्ग ऐ लेकिन मैगी में बड़ी अच्छी बनाई लैन्नी और हां इक बारी अस कुतै गेदे हे अस कुसै दे घर ते उद्धर बोल्लेआ कि हां हांजी कोई कज़न आई ते बोलदे कि रुट्टी बनानी ऐ पैह्ले ते मैगी बनाओ मैगी में बी बनाई लेकिन इन्नी गंदी मैगी बनी गेई कि पता निं केह् चीज जैदा होई गेदी ही जां घट्ट होई गेदी ही पता निं चलेआ ओह्दे च इन्नी गंदी इन्नी इम्ब्रेसिंग दी गल्ल ही कि भई इन्नी गंदी मैगी कुन्नै खानी ऐ ओह् सीन ते हल्ली तक्कर याद औंदा लेकिन इस टाइम मैगी बड़ी अच्छी बनाई लैन्नी और राजमांह् दाल चौल होइये ओह् ते काफी अच्छे उ'नें ई गी तड़का सौंफ सौंफ निं तड़का अच्छी तरह् प्याज भुन्न के अच्छी तरह् तड़का मारना प्याज प्यूज टमाटर कट्टियै अच्छी तरह् फ्राई कीते दा होऐ ओह्दे बाद में राजमांह् पाने ओह्दे बाद उ'नें ई बी थोह्ड़ा मैश करी लैना ते थोह्ड़े पीस थोह्ड़े इ'यां रौह्न देने पीस पीस ओह् बना के उ'नै ई अच्छी तरह् गड़कन देना इन्ना जैदा पानी नीं एह् होऐ कि पानी राजमांह् दाल चौल होई गे होर पनीर बी अच्छा ते पनीर बी अच्छा बनाई लैन्नी ओह्दे बिच भी पनीर दी ना भुर्जी होई गेई भुर्जी टेस्टी बनदी क्य़ोंकि भुर्जी जेह्ड़ी ओह् इज़ी बी ऐ बनाना दो मिंट बिच बी बनी जंदी ते कन्नै टेस्टी बी होंदी दिक्खो पैह्लें प्याज कट्टना टमाटर टमूटर कट्टने ते पाया तड़के बिच प्या पनीर पूरा गै इ'यां भुन्नी लेआ मिक्स करी लेआ अंदरें पीस पीस निं रौह्न देने पूरा मैश करी लेआ पाया उसदे च ते गड़कन थोह्ड़ा जेहा पानी पाना ताकि ओह् मैश जि'यां मसाले न हून मिक्स होई जान ते जैदा निं करना फ्ही बस खाई लेई ओह् इन्नी टेस्टी बनदी जैदा मिगी अच्छा लगदा मैगी राजमांह् दाल चौल होई गे और पा पनीर होई गेआ पनीर ते बाकी बड़ा मेरे भापा बी कम्म करदे न शैफ दा ई कम्म करदे ओह् होटल उप्पर न लगदे लेकिन हां भापा दी इक चीज ऐ कि भापा ज ज जेह्ड़ियां चीजां भापा बनादें ओह् चीजां अस बी बनाई सकने क्योंकि भापा ने असें ई इन्नियां चीजां सिखाई दियां न कि एह् चीज इ'यां बनानी ऐ ओह् चीज उ'आं बनानी एह्दे बिच इन्ना इन्नी चीज पौनी ऐ ते जिसलै बी भापा घर होंदे ते अस भापा गी बोलने निं कि भापा एह् बनाओ ओह् बनाओ बस दिक्खी दिक्खी सारियां चीजां जानि कि डिशें च नूडल होई गे समोसे होई गे पकोड़े होई गे जैदा जैदा चीजां भापा ई भापा कम्म करदे वैसे एह्बी चीजां साढ़े अंदर बी आई गेदियां न कि एह् चीज ठीक ऐ हां एह् अच्छी चीज ऐ एह् खाई लैन्ने एह् बनाई लैन्ने ते बस ओह् चीज दिक्खी दिक्खी दिक्खियै बंदा अपने आप बी सिक्खी जंदा भापा बी वैसे बोलदे होंदे कि में कम्म करना होटल दा ते अगर तुस सिखगे एह् चीजां सिक्खो तां ते गल्ल होंदी कि नेईं प्यो नै एह् चीज सखाई अपनें बच्चे गी रुट्टी बड़ी अच्छी बनाई लैंदे एह्दा फायदा इ'यै ते अच्छा बनाई लैन्नी सारा किश ई अच्छा